हेलो हँ हम दिल्लीमे आबैवला हती से अहाँके तऽ जानकारी मतलब हुआँ कोन कोन मार्केट कहाँ सामानसभ मिलै छै से बताउ हँ आओर सामानसभ जे हइ से सदर बाजारके सामानसभ कहाँ मिलै परचुन अरचुनके सामानसभ कपड़ो उपड़ोके मार्केटिंग हइ हुआँ आओर सभसँ मार्केटसभ आओर लोकल ओकल चीजके मार्केट हइ हमरा बताउ मतलब कि हम आबैवला हती तऽ मार्केटिंग करैके हइ हँ तऽ हइ ई तऽ तऽ कॉस्मेटिक होतै तऽ कॉस्मेटिक चाहे कपड़ा होतै तऽ मार्केटमे तऽ घुमैके तऽ हैए हइ जहाँ जे सामान देखबै तऽ ओ खरीदारी करबै सदर बाजारमे खाली परचुनके आइटम मिलै छै हँ सदर बाजारमे परचुन हीके आइटम खाली मिलै छै कि आरो कोइ सामानसभ मिलै छै कपड़ो उपड़ो मिलै छै जे मतलब मतलब मार्केटिंग बढ़िआँ हइ ने हुआँ सभ दूरी दूरीपर हइ कि नजदीकमे हइ मतलब कए दिन समय लगतै मार्केटिंग करैमे दू तीन दिन कए दिन लगतै आओर मार्केटिंग होती तऽ लग पासमे रहै छै कि दूरीमे जैसे परचुनके सामान आ कॉस्मेटिकके सामान कपड़ाके रेडीमेडके ईसभ जे होइ छै ने खेलौना तेलौनाके तऽ एक बात हम जे दिल्ली जब हम स्टेशनपर उतरब तऽ अहाँ आ जेबै ने ठीक हइ तऽ ठीक हइ तऽ हम आइम तऽ टाइम नहि ज्यादे लगाइम मतलब चल आइम तुरन्ते फोन करम तऽ ठीक हइ